کووڈ نائنٹین وبا جب پھیلی تو ہمارے علاقے میں کافی ساؤدھانی برتنے لگے لوگ ٹائم ایک دوسرے سے دور دوری بنانے لگے جس سے ایک دوسرے کا انفکیشن نہ پھیلے پھر انہوں نے جو بیمار ہونے لگے تو ان کو ڈاکٹر کے یہاں دکھایا تاکہ ٹائم پر ان کو دوا مل سکے جس سے اور وبا نہ پھیلے انہوں نےانجیکشن بھی لگوائے سرکار کے ذریعے جو انجکشن لگنے تھے ویکسین وہ بھی لگوائے اور علاقے کی صاف صفائی بھی رکھی بچوں کو گھر سے باہر بھی کم جانے دیا تاکہ بچوں میں جلدی پھیلتی ہے یہ بیماری ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھی تاکہ کیا نام ٹھیک رہے بیماری نہ پھیلے زیادہ